हमारे क्षेत्र में जो है जीओ जो कम्पनी है उसके सिम ज़्यादा लोग वापरते हैं क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वह लगभग सभी गाँवों में अच्छा मिलता है नेटवर्क अच्छा मिलने कारण क्या होता है कि लोग ज़्यादा सिम उसको पसंद करते हैं क्योंकि नेटवर्क कारण वह समस्याएँ मिलती नहीं है बातचीत करने में समस्या आती नहीं है तो अधिकतर लोग जो है वह जीओ कम्पनी की सिम को ज़्यादा उपयोग करते हैं और ज़्यादा अधिकतर हमारा जो आसपास एरिया है वहाँ पर जीओ कम्पनी की ही ज़्यादा सिम मिलती है मेरे घर में भी अधिकतर सिमे जो है वह जीओ की है पर मैं जो है वह एयरटेल की सिम यूज़ करता हूँ क्योंकि एयरटेल कम्पनी की जो सिम है उसमें जो मुझे फास्ट स्पीड में इंटरनेट मिलता है तो मैं मेरा जो अधिकतर काम है वह सोशल मीडिया वाले है वह ज़्यादा शेयरिंग है मुझे थोड़ा फास्ट इंटरनेट पसंद है क्योकि बाते करने का शौक मुझे कम है पर मुझे नेट चलाने का शौक ज़्यादा है तो मैं अधिकतर जो सिम मेरी जो है वह तो एयरटेल की रखता हूँ जिससे कि मेरा जो है मुझे फास्ट इंटरनेट मिले और मैं डाटा अपलोड स्पीड जो मेरी ज़्यादा फास्ट रहे